ञारां त्रै सौ बानवे पंज ज्हार छे सौ नड़ीनवें सत्त लक्ख तेरां ज्हार दो सौ छब्बी ते छे सौ छपुंजा